मां त ललित कला केंद्र में जॾहिं एक्सज़ीबीशन लॻंदी आहे त वेंदी आहियां उते ॾिसंदी आहियां इलाही सुठी सुठियूं पेंटिंग ठाहे करे लॻाईंदा आहिनि त मुंहिंजो बि मन कंदो आहे कि मां बि पेंटिंग ठाहे करे लॻायां उनसे उन्हनि सां मिलियां जें पेंटिंग ठाही आहे उन्हनि सां इलाही दफ़ा मिलिया आहिनि मुंहिंजी साहेड़ी आहे विनीता रस्तोगी उहो बि ॾाढी सुठी सुठी मधुबनी पेंटिंग्स ठाहींदी आहे हिक खां हिकु ठाहींदी आहे साड़ी में बि पेंट कंदी आहे और ऑनलाइन बि पेटिंग करे विकिणंदी आहे और एक्ज़ीबीशन में बि लॻाईंदी आहे त ॾाढा सुठा मबधुनी पेंटिंग ठाहींदी आहे त उनके ॾिसी करे मूंखे बि लॻंदो आहे कि मां बि ठाहियां मां बि सिखां उनखां मधुबनी पेंटिंग्स और बि वधीक बि सुठा सुठा कलाकार ईंदा आहिनि उते जेके पंहिंजी पेंटिंग जी प्रदर्शनी लॻाईंदा आहिनि उन सभ खे बि मिली करे मूंखे ॾाढो उत्साह थींदो आहे कि मां बि ठाहियां मां बि पेंटिंग लॻायां और मूंखे अलाई एक्सपीरीएंस मतिलबु उन्हनि खां मिलंदो आहे कि कि कीअं मधुबनी पेंटिंग थी ठाहीनि कीअं सुठो सुठो एकदम ग्लास पेंटिंग ठाहे करे बि लॻाईंदियूं आहिनि त उनसां मुंहिंजो उत्साह वधीक वधीक अॻिते वधंदो आहे कि मां बि ईअं कयां ठाहियां मां बि तरह तरह जी एक्सज़ीबीशन में पेंटिंग लॻायां मूंखे बि मतिलबु ॾाढो एक्सपीरीएंस हुननि खां मिलंदो आहे और हुननि सां मिलंदी रहंदी आहियां हुननि जो अनुभव मूंखे ॾाढो मतिलबु अॻिते लाइ ॾाढो सुठो लॻंदो आहे कि हुननि सां मिली करे बि क काफ़ी एक्सपीरीएंस मिलंदो आहे